हैलो तुस इत्थै कैब ओह् आह्ले आक्खा ने मड़ा में थोआढ़े इत्थें कैब मंगाई दी ही ते केह् आखदे मड़ो केह् करने तुस मड़ो कै ब ओह् निं ऐ कैब निं आई मतलब बड़ा लेट होई गेदा दिक्खो हां में उत्थें जाना हा ब्याह् ते तां करियै मतलब कल्ले दी बुक कराई दी ताकि टाइम उप्पर आई जा ते तुसें मतलब ध्यान ओह् निं कीता ध्यान निं दित्ता किश तुसें इ'यां लेट कराई छोड़ेआ ते कन्नै भई सीन ऐ ते हून चलेओ मतलब हून में केह् करना में ते हून लैनी निं ऐ कैब कैब करानी कैंसल ते दिक्खो हां हून मिगी सारे घरे आह्ले आक्खा दे केह् कीता तुस जाना हा मड़ो इन्ना टाईम होई गेदा मड़ो लेट होई दे साढ़ी ट्रेन बी मिस होई हून असें केह् करना तुस सनाओ केह् करना हून असें मतलब विश्वास करियै इ'यां कीता में पैह्लें दिन तां में महां चलो कोई टैंशन कोई डिलेह् ऐ कोई किश ना ओह् तां करियै ना तुसेंगी प्राब्लम होग ना मिगी प्राब्लम होग इस लेई में केह् कीता कि तौले मतलब पैह्ले दिन गै बुकिंग कराई ओड़ी दी ही पैह्ले दिन गै तुसेंगी पेमैंट देई टकाई कि नां तुसेंगी कोई दिक्कत होग नां मिगी कोई दिक्कत होग किसे नूं कोई दिक्कत निं होनी चाहिदी तां करियै में पैह्लें पूरा सैटअप कीते दा हा पैसे बी में पैह्लैं दित्ते तुसेंगी बुकिंग में पैह्लें कराई ते दिक्खो हां मड़ो हून अ'ऊं केह् करां मेरे घर बच्चे आए दे मेरी ननाने दे बच्चे आए दे मेरे देरे दे बच्चे आए दे ओह् सारें जाना हा तां करियै गड्डी कराई दी असें ते हून तुसें दिक्खो हां एह् केह् कीता थुआढ़े इत्थें अस मरी गे फोन करी करी कैब नां ओह् फोन चुक्का दा नां किश साढ़ी ट्रेन ते मिस होई हून असें कियां जाना सनाओ तुस अस साड्डी ते बिपता पेई गेई नी सारे घरे आह्ले हून मिगी गल्लां सना दे अ'ऊं केह् करां दिक्खो में तुसेंगी पैसे बी दित्ते जे होंदा पंज छे ज्हार रपेआ में छे ज्हार रपेआ तुसेंगी दित्ता में नगद पंज सौ रपेआ बी तुसेंगी दित्ता कि महां चलो जे बी ऐ मिगी गड्डी लोड़दा अर्जैंट लोड़दी अर्जैंट लोड़दी तां करियै बुकिंग कराई दी ही ते कन्नै में सारा किश महां दिक्खेआ सुनेआ सारा किश समझेआ ते सारा किश दिक्खियै में सारा किश कराए दा हां फ्ही बी मतलब तुस दिक्खो हां कनेहा बंदा ऐ तुसें रक्खे दा कम्मै पर नां फोन ओह् चुक्का दा अल्ली तक बी फोन निं चुक्का दा में तुसेंगी मेलां बी कीतियां कि दिक्खो भैया ना तुसें कोई रिपलाय एह् नेही सर्विस करगे ते फ्ही कि'यां चलना कम्म ऐमरजैंसी के उस बंदै जाना होऐ ते तुस ते खज्जल करी गे उसी केह् फायदा उस चीज दा नेईं एह् फसी गेई निं हून फाही त्थै जाना ऐंड मौकै में कु'त्थें खज्जल होआं ट्रेन ते साढ़ी निकली गेई लाई लैओ स्हाब निकली दी हून दस मिंट्ट बचे दे कु'त्थें पुज्जना असें इत्थूं दा अम्फले दा उत्थें रेलवे स्टेशन जाना होऐ किन्ना टैम लग्गी जंदा रस्ते च जाम बी होंदा सारा किश दिक्खना पौंदा तौले निकलना पौंदा फ्ही बी मतलब हून अ'ऊं करां बी ते करां केह् हून इन्ना लेट होई गेदा इन्ना लेट होई गेदा में केह् आक्खां बंदा मतलब ना ते ओह् फोन चुक्का दा नां किछ चुक्का दा हून तुस दिक्खी लैओ में तुसेंगी छे ज्हार रपेआ दित्ते दा तुसें मिगी बापस करना तुस बापस ठीक करगे ते ठीक ऐ नेईं करगे ते फ्ही दिक्खी लैओ फ्ही फ्ही सिद्धी गल्ल ऐ केस होंदा फ्ही इक ते अस खज्जल होई गे ठीक ऐ निं चलो दिक्खी लैओ तुस छे ज्हार दित्ते दा में तुसेंगी बापस करना ते करी लैओ नेईं ते फ्ही लेई लैएओ